बोल रहे हैं ओम वस्त्रालय से बोल रहे हैं आप क्या आप मेरे मैं एक सॉप खोली हूँ क्या आप मेरे से कपड़ा लेना पसंद करेंगे मैं आपको अच्छे अच्छा क्वालिटी और बीस परसेंट डिस्काउंट पर भी मैं दूँगी मेरा नया नया दुकान है मुझे बिज़नेस स्थापित करने के लिए मुझे माने संख्या से अधिक में चाहिए न इसके लिए मैं बोल रही हूँ मैं आपको बीस परसेंट केवल या थर्टीन परसेंट दे रही हूँ डिस्काउंट क्या आप अभी अब भी नही लेना पसंद करेंगे और मेरा कपड़ा बाहर सुनिए न सुनिए न सुनिए न बोल रहे हैं कि मेरा कपड़ा न बाहर से आता है और दिल्ली कलकत्ता मुम्बई से भी आता है क्या आप आप नहीं लेना पसंद करेंगे क्या नहीं कुछ बोलेंगे उनको पता चलेगा तब न आप हमसे लीजिए न कपड़ा मैं आपको ट्वेन्टी परसेंट के बदले थर्टीन परसेंट दे रही हूँ आपके इनकम देखिए न और ई ई क्वालिटी भी बहुत अच्छा मैं दे रही हूँ न आपको मैं आपको मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ न वहाँ पर आपको कितना मिलता है डिस्काउंट बोलिए कितना मिलता है ये बोलिए न आप बोलिए हम उनसे आपको ज़्यादा देंगे

हम बोल रहे कि आपको वहाँ पर कितना डिस्काउंट मिलता है बतलाइए नहीं आपको कहाँ कब बोल रहे हैं कि आप भरोसा तोड़िए आप हमसे भी समान लीजिए उनसे भी समान लीजिए मेरा नया नया दुकान है न इससे दुकान को ठीक करने के लिए

एक बार तो मेरा माल यूज़ करके तो देखिए तब विश्वास नही हो तो आप ना लें हम आपको जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे बस बोल रहे कि एक बार यूज़ करने में आपको क्या आपका क्या जा रहा है पैसा आप बाद में दे दीजिएगा बेच कर के पर अभी तो ले लीजिए बस हम आपको ट्वेन्टी परसेंट के बदले थर्टीन परसेंट ऑफ दे रहे तीस परसेंट कोई दुकानदार तो इतना दे मैं आपको थर्टीन परसेंट डिस्काउंट दे रही हूँ